आङो खारनाय बारनाय बेलायाव बहुद खस्थ' मोनदों खारनाय बे बल एकसारसाइस खालामनाय खारनायाव लामा लामा बिदिनो आङो फुं बेलासि खारोमोन नङाब्लाबो थिन किल'मिटार थांलाय फैलाय सइ किल'मिटार सेंग्रा समाव आङो खारोमोन एकसारसाइस खालामोमोन खारनानै बावहाय आङो बुहुद खस्थ'बो मोनदों एखम्बा गाहेदों हान्थु आथिं ऐंकल गाज्रि जादों दा बबेबा समाव हान्थु दुलुनदों दा बेबादि खस्थ' खालामै खालामै सानसे समाव आङो बे मिलिट्रिआव साख्रिबो मोनदों दा खस्थ' खालामबासो फिथाइखौ मोनो ओंखायनो बयबो आरो फ्राथ फ्रिथ देहाखौ लाखिनोबा जोङो फुंनि समाव बेलासिनि समाव टु टाइम जुदि नंथ्राबाबो थांलाय फैलाय दुइ किल'मिटार बा थिन किल'मिटार खारोबा जोंयो देहाखौबो राफोद जायो आरो स्थ्रं जायो देहाया आजि खालि दानि जुगाव एसे स्थ्रं नङाबा देहायाबो गोग्लैसोयो खारनायाव जोङो बहुद एकसारसाइस जायो आ आङो खारनाय बेलायाव बहुद खस्थ' मोन्नाया बे हान्थु गयो हान्थुबो गदों आंना गोलैनानै दा बे हान्थुआ गनाया दासिमबो मोजां जायाखै दासिमबो गयो बोरैबा थाबायबा बोरैबा अरहेनानै थलल' थलल' गयो बुहुद थाल लानानैसो थाबायनांगौ जाना फैयो दाथ' आं खारनो हाला खारन हान्थु गनायनि थाखायनो खारनो हाला बोरैबा अरहेबाथाय रोजोब जाफिननो बिराद खस्थ' दं खिन्थु खस्थ'आ बिदिनो बहुद मोदोम माबाखौ हान्थुखौ आं हिन्जावजोंबो नाजादों नाजानांदों हान्थु गनाय समाव आरो फिसालाफोरजोंबो नाजानांदों डाक्टारनिफ्राय खालि इनजेकसनल' लानाय जादों खिन्थु आं माखासे जिनिस बे ऐंकल लोरिनाय हान्थु गनाय बेफोरखौ गासिबखौबो न'आवनो फाहामनाय जादों नानानैनो थिक खालामनाय जादों दा मथा मथि आङो दाबो थाबायनायाव बहुद प्रब्लेम बहुद थाल लानानै थाबायनांगौ जाना फैयो खारन बोरैबा थाबायनायाव एखम्बा गोजौ गाहाय हाफ्रावबो अरहेयो बोरैबा गाहेबा दाइरेक्त सिददा हान्थुआवसो प्रेसार गोलैहैयो ओंखायनो साबधान लानानैसो आं बहुद आग बारायो खस्थ' साब'धान नोजोर लामाखौ नोजोर होनानैसो बहुद माने थाल लानानै थाबायनांगौ जानानै फैयो बोरैबा अरहेफ्रांबानो बहुद खस्थ' गाबाबा उफाय गैयै बेबादि जायो दा आङो बेवहायनो बहुद खस्थ' मोननाय जाबोदों मोगा मोगि खारनाय समाव एखम्बा सौथुनानै गोलैनाय फौजियाव थानाय समावबो ट्रेइनिं अब'स्थाआव बहुद खारदों बेवहायबो बिदिनो एकचिदेन्टलि गोलैफ्लाङो रैखाया बेनो बेनिफ्राय बे नानाय ऐंकल गाहेनाय समाव बहुद नानांगौ जाना फैदों मुलि जाबाथ' हामखाया बहुद खस्थ' खिन्थु लोगोफोरजों जों गावजों गाव नालायलायोमोन ऐंगोलफोर जायोबा हान्थुफोर लोरियोबा बेहायनो जाखिनि माने खस्थ' मोननाय बेफोर लासैनो

गाबोबाबो खिन्थु जे ऐंगोलफोर बा हान्थुफोर लोरिनाया फ्राय बेखौ नोङो खुनु दिन थिक खालामफिननो हाया खस्थ' दङ

बेनिखायनो जेरावखि थाङा खारनाय बारनाय समफ्राव गावबा गावखौ साब'धान लानाया जोंनि थाखाय बहुद गोनां जेरावखि थाङा हाख'र हाला खारदोंब्लाबो हाख'र हालाखौ नायनांगौ थाल लानांगौ बबेबा गाब्र'गोन आ आंबादि हान्थु लोरिगोन ऐंकल गाज्रि जागोन

साब'धान जेरावखि एकसारसाइस खालामा मानो फुंनि समाव खारनाय बेलासिनि समाव खारनाय बेफोरखौ बहुद थाल लानानै खारनाया मोजां बबावबा लामा प्लेनब्लाबो बबावबा अन्थाइ थागोन गागदावना गाहेगोन गोलैगोन खुग्लुबगोन हान्थु थांगोन आथिं थांगोन ऐंकल थांगोन बेफोरबादि खस्थ' मोनो ओंखायनो जेरावखि खामानियानो जा बा खारनाय थाबायनायानो जा बेखौ गाव गावनो साबधानै नोजोर होनानै खारनाया मोजां लामाखौ नोजोर होनानै लामाखौ थाबायनाया मोजां आरो मा बुंबावनो जाय जायो बे खस्थ' मोनो आंबो बेबादिनो खस्थ' बेबादिनो खस्थ' बुगिनांदों बेखिनिखौनो बुंनानै दोन्थ'बाय गोजोन्थों